मुंहिंजे घर जे पासे हिकु वॾी ऐं खुलासी जाए आहे जिते घणेई घाटा घाटा वण टिण लॻियल आहिनि हुन मां हुते मां बि डुकण लाइ वेंदी आहियां हुते घणेई ॿिया पासे वारा ऐं घणेई ॿिया माण्हू बि ईंदा आहिनि उहा तमामु सुठी जॻह आहे सभिनी पासे खां सावा सावा वण टिण लॻियल आहिनि ताज़ी ऐं साफ़ु सुठी हवा हलंदी रहंदी आहे मां पंहिंजी ॿिनी धीअरूं ऐं घोट सां गॾु डुकण लाइ वेंदी आहियां